हमारे शादी हमारे यहाँ हिन्दू समाज में हिन्दू क्या सभी समाजों मे जब शादियाँ होती है तो शादी का बोझ बहुत बड़ा होता हैं क्योंकि इस बोझ में इतनी रीति रिवाज अपनाए जाते हैं जो पुराने रीति रिवाज हैं वो अभी तक चले आ रहे हैं और रीति रिवाज के अनुसार ही हर इंसान अपना काम पूरा करता है आगे शादी विवाह सब रीति रिवाज के अनुसार ही किए जाते हैं इस प्रकार से इतना बोझ होता है शादी का एक तरीक़े से कि जो ये समझो कि आठ पहले तो बीस बीस दिन लग जाते थे तब शादियाँ अब को समापन हो पता मतलब शुरू से ले कर एन आख़री तभी ये ना पूरी शादी हो पाती थी अब तो ये है कि पहले से इतनी जागृता बढ़ गई है कि लोगों ने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है लेकिन फिर भी अब इतना नहीं कर पाता इंसान इतना बिजी है इतना पैसा नहीं है और दूसरा वो ग़रीब हैं तो इतना समय नहीं दे पता उसकी इतनी अब वो नहीं रही कि बीस बीस दिन अपने मेहमानों को खिला सके इस लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं तो कम करने की ही कोशिश करते हैं पहले बीस बीस दिन लग जाते थे शादी मे धीरे धीरे दस दिन लगाने लगे उसके बाद अब ग्यारह दिन अब रीति रिवाज के अनुसार जैसे लगुन फलदान और गोद भरना लड़की की सगाई करना लड़के का फलदान चढ़वाना भात टेल इस प्रकार से जैसे सन्स उसका मेहंदी का प्रोग्राम रखना इस तरीक़े से काफ़ी है ना माता पूजन हल्दी मेहंदी इस तरीक़े से काफ़ी है ना कपड़े वग़ैरह है जैसे ख़रीदना और मतलब मेहमानों को बुलाना घर में सामान ख़रीदना खाना पीना करना मतलब ये इस तरीक़े से इतना बोझ होता था कि काफ़ी चलते ही जाता था काफ़ी ख़र्च भी होता था इस वजह से और ख़र्चे की वजह से रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता था क्यों ख़र्चा हो तो हो लेकिन रीति रिवाज को करने पूरे हैं चाहे इंसान कर्ज़ क्यों ना ले लेकिन रीति रिवाज पूरा करता था और रीति रिवाज करता था पूरे तो काफ़ी बोझ तले दब जाता था इस वजह से इंसानों ने सोचा कि इस तरीक़े से वो रहेगा तो कहाँ तक चलेगा धीरे धीरे अब उसका बोझ कम होता जा रहा है लोगों ने दस दिन का दस दिन के बाद तीन दिन का अब तीन दिन का ही कर दिया है इससे क्या है लोगों को भी सहूलयत है किसी के पास टाइम भी नहीं है और सांस अपने जो रीति रिवाज होते हैं वो भी तरीक़े से थोड़े बहुत कर लेते हैं इस लिए रीति रिवाज मतलब शादी का रीति रिवाज होना काफ़ी बोझों तले दबना है एक तरीक़े से इस लिए शादी सम्बन्ध मे बड़ी दिक्कते आती हैं क्योंकि शादियों मे ख़र्चा भी बहुत होता है और ज़्यादा अब ज़्यादा दिन की शादी करोगे तो ख़र्चा तो होना ही है इस वजह से लोग अपने ख़र्चे को बचाने के लिए कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में शादी हो और कम से कम समय लगे कम से कम पैसा ख़र्च हो और जहाँ तक हो कम से कम मे ही करने की कोशिश करते हैं इस लिए आदमी बोझ से बचने की कोशिश करता है जहाँ तक हो